ہیلو اوبر والے بول رہے ہیں ہاں بھائی میں نے آپ کی گاڑی بک کری تھی وہ آپ کو گڈھا کالونی آنی تھی لیکن وہ راستے میں کچھ پریشانیاں ہیں تو آپ وہاں نہ آ کر کے آپ شاہین باغ آ جائیے اور میں یہاں شاہین باغ میں سی تھرٹی ٹو میں میرا لوکیشن ہے اس لوکیشن پہ آپ آ جائیے یہاں سے آپ کو آسانی ہوگی اور مجھے بھی آسانی ہوگی آپ پلیز گڈھا کالونی نہ جائیں